नाँच उचमे बच्चासब नाँच उच्च केलक तऽ बहुत खुशीके बात रहल जे हँ हमरे आइ लगन अपना घरमे तऽ बहुत खुश से नाँच केलक एहिमे बहुत बच्चा सियान खुश रहल जे हँ नाँच करै हइ तऽ ओ बच्चा सब बहुत मनमे खुश केलक जे हँ आहाँमे अगर पैढ़ि लिख लेलियै तऽ गायक भऽ जेबै चाहे नचबै चाहे किछु भी हम्मे कऽ लेबै पढ़ि लेलियै हँ तब ओतऽ बच्चा सबके मना तैयो कहलक नहि अच्छा हमरा बहुत लागै हइ बाजा बजै हइ तऽ लगन हइ तऽ हम नाचबै चाहे नाँचे उचे भेल कहूँ तऽ बच्चा सब कहलक हम जेबै देखे लए तऽ ओ नाचबै बहुत अच्छा लागे है डी जे उजे बजेलक तऽ बच्चा सब नाँचलक ओहो सब बहुत खुश रहल जे हँ आइ अपना दूरापर किच्छो अथी पाटिए हइ चाहे बर्थडे हइ चाहे छठिहारे चाहे शादिए हेतै तऽ दूरापर सब नाँच उच केलक तऽ बच्चा सब बहुत खुश रहै हइ जे हँ हमरा हइ बहुत खुश रहै हइ बच्चा चाहेँ सियाने रहल चाहे कोइ अपना घरमे अपन नँचलक सब चीज केलक ओसेही देखही गेल बाहरमे तऽ बाहरमे से देखके आयल तऽ बहुत खुश रहल जे हँ हूँ नाँच कयलियै हम्मे बहुत हमर मम्मी पप्पा बहुत खुश छियै जे हम्मे पढ़ि लिख लेलियै अगर हम हो सकलै हन तऽ हम्मे गायक बनि जेबै चाहे ओहिमे जा सकलियै हरेक लाइनके ओहिमे काम हइ कऽ सकलियै तऽ मम्मी पप्पा कहलक नहि ओकरा तैयो बच्चा छ्ही सियाने अपना हूनर रहल तऽ बहुत खुश रहल जे हँ हम ई काम करबै पैढ़ लिख लेली आब पैढ़ लिक कऽ की करबै